جی ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پانی كو فضول بہت زیادہ ہی خرچ كرتے ہیں ادھر كام ہو رہا ہے ادھر پانی گر رہا ہے پانی بس برباد ہی كرتے صرف ان لوگوں كو فضول خرچی ہی كرنا ہے اور ہمارے آس پاس كے علاقے كچھ ایسے ہیں جہاں پہ پانی كی بہت كمی ہوتی ہے جو جن كی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں جہاں پانی نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ كتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں پانی كی وجہ سے اور جب جو لوگ فضول خرچی كرتے ہیں جب ان كے وہاں اتفاق سے كبھی پانی وانی نہ ہو تو وہ بہت زیادہ ہی پریشان ہوتے ہیں پانی كی وجہ سے اگر ان لوگوں كو مطلب ہم لوگوں كو ایسا كچھ كرنا چاہیے كہ جو لوگ فضول خرچی نہ كریں اور بس پانی كو جیسے استعمال كیا جاتا ہے ویسے ہی استعمال كریں كیا ضرورت ہے پانی كو فضول خرچی كرنے كی اور جن كے پاس پانی نہیں ہے ان تک ہم لوگوں كو كچھ ایسا كرنا چاہیے جو ان تک پانی بھی پہنچے